पंद्रहं दिसंबर ॿ हज़ार सत छवीह जनवरी उणिवीह सौ एकासी टीह मार्च उणिवीह सौ पंजाहु पंज अप्रैल ॿ हजार तेरहं तेरहं अगस्त उणिवीह सौ नवानवे